हम अपना गाँवमे रहियै तऽ पढ़य रहियै लिखय रहियै रहय रहियै मम्मीके मदति कए दै रहियै खाना बनबयमे जे काम ओरियाइ रहय रऽ सबचीज हम करि धरि दै रहियै रऽ तऽ हमर मम्मी पप्पा सब खुश रहय रहथिन रऽ सब कहय रहथिन देखो हमर बेटी बड़ी अच्छा छै कते बढ़िआँ कामो करय छै पढ़बो करय छै ई नै छै कि जे दोसर नियन जे एन्ने ओन्ने पढ़य पढ़बो करय हइ बेटी कामो करि दै हइ घरो सम्हारय हइ जेना जे होइ हइ हमरा मददो करय हइ सबचीजमे हमर बेटी साथ दै हइ ई नहि छै दोसर लड़की नियर कि जे एन्ने ओन्ने घुमनाइ फिरनाइ कहीं नहि जाइ हइ हमर बेटी अपने घरमे रहय हइ खाइ हइ पियै हइ जेना मोन होइ हइ तेना रहय हइ अपने घरमे कहीं ने जाइ हइ कहीं किछु नहि करय हइ हमर मम्मी पप्पा खुब खुश रहय रहथिन रऽ ई नहि कहय रहथिन कि जे बेटीके हमर अथी छै से हमर पप्पा मम्मी खुब खुश रहय रहथिन हम मम्मी पप्पाके सबचीज कए देलियै जखन जे कहय रहथिन उ करि दै रहियै तऽ हमरा मानय रहथिन रऽ अच्छासँ रखय रहथिन रऽ हमर बढ़िआँसँ पढ़ाइ लिखाइ परवरीश कयलखिन बढ़िआँसँ रखलखिन बढ़िआँसँ रहलियै अच्छा ज्ञान देलखिन बुद्धि देलखिन जे बेटी एना करि कऽ चल तऽ समाजमे रहयके छै करय के छै ई बिहार भेलय